ریاست شہروں کے اندر ہاسپٹل کی تعداد کو بڑھا رہی ہے زیادہ سے زیادہ ہاسپٹل کھولے جا رہے ہیں ڈاکٹرس کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے تاکہ لمبا انتظار ختم ہو جائے اور پیشنٹ اپنا مسئلہ حل کرا لے اور ان کو پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اور یہ بہت جلد مسئلہ بھی حل ہو جائے گا